जी मैं रोज दैनिक भास्कर अखबार पढ़ता हूँ और दैनिक भास्कर में बहुत सारी अच्छी और सटीक खबरें आती हैं लेकिन मैंने एक बार पत्रिका पढ़ने की कोशिश की तो पत्रिका और दैनिक भास्कर में बहुत अंतर देखने को मिला जिसमें कि दैनिक भास्कर में जो खबर है वही पत्रिका में है लेकिन उसका जो छापने का साइज़ है वो छोटा या बड़ा होता है दैनिक भास्कर में बड़ा होता है तो पत्रिका में छोटा होता है और जो सटीकता दैनिक भास्कर में होती है वेह पत्रिका में नहीं होती है पत्रिका में बहुत शॉर्ट एंड छोटा छापते हैं